हम एकाउन्ट केँ विद्यार्थी छी हमरा एकाउन्ट पढ़ैमे नीक लागैयऽ आओरो सब्जेक्ट सभ नीक लागैयऽ जेना नॉवेल कहानीकेँ बुक सभ इहो सभ नीक लागैया पढ़ैमे एकटा बुक जाहिमे एकटा बुक हम तीन चारि घण्टा पढ़ै छी एकाउन्ट सभकेँ बुक जेना बिजनेस मैथ्स एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट ई सभ जते सारा बुक सभ होइ छै ओ सभ सभटा बुक पढ़ै छी हम सभटा बुक पढ़ै छी सभकेँ लेल टाइम टेबुल अछि एकाउण्ट सभके पढ़लाके बाद अगर टाइम मिलैया तहन नॉवेल सभ पढ़ि लेलहुँ फेरो अगर ओहो से टाइम जादा मिल गेल तऽ कहानीके बुक पढ़ि लेलहुँ लेकिन जादा फोकस इयाह रहैया सिलेब से सभ पर मैथ एकाउण्ट इयाह सभ पर रहैया जादा फोकस अगर टाइम मिलै तहन ओ सभ पढ़लहुँ आ नहि नहि टाइम मिलल तऽ नॉवेल सभ एकाउण्ट ई सभ पढ़ि लेलहुँ नॉवेल